हैल्लो केह् हाल थोआढ़ा बस ठीक जी हांजी बोलिए अच्छा तुसें फोन किन्ने धोड़ी लैना दस पंदरां ज्हार तक मतलब तुसें क्वालिटी वाइज मतलब थोआढ़ी केह् जैदा ओह् प्रैफरैंस रौह्ग की आं कि ओह् चीज चाहिदी गै चाहिदी शैल फोनै च अच्छ अच्छा तां बड़े फोन साढ़े कश सैमसंग दा ऐ रेडमी दा ऐ रियल मी दा ऐ ते कन्नै उसदे कन्नै तुस आखो लिनोवो दा ऐ इक उसदा ऐ आहो तां तुसें चौदां ज्हार दा लब्भी जाना पर अजें डिस्काउंट इसदे उप्पर अजें ते निं चला दा ऐ पर तुस आखो तां हून जेह्की ओह् आनी निं पंदरां अगस्त आनी ना हां ते इसदे उप्पर साढ़ी दकान रखदी ऐ आफर एह् जेह्का बी कोई नैशनल तेहार होंदा ते उसदे उप्पर साढ़ी दकान आफर रखदी और उसले तक ना असें आफर रक्खना बीह् त्रीह् परसैंट आफ दा अजें इस बेल्लै दस परसैंट आफ गै लेकन उसलै शैल आफ उप्पर थ्होई जंदा हां ते अजें तुसें लैना होग अजें मतलब अगर जल्दी चाहिदा तां फ्ही तुसें दस परसैंट आफ गै लब्भना फोना उप्पर ते अगर तुसें तुस थोह्ड़ा चिर बल्गी सकदे तां फ्ही तुसें अस एह् केह् नांऽ थोह्ड़े दिनें बाद तुस लेई सकदे ओ साढ़े शा तुसें ते तां अस त्रीह् चाली परसैंट आफ धोड़ी शैल फोन लब्भी जाना दस पंदरां ज्हार दे अंदर जिसदी कीमत पंदरां ज्हार जां जिसदी कीमत सोलां सतारां ज्हार रपेऽ होगी ते ओह् बी तुसें गी दस पंदरां ज्हार दे अंदर गै उसदा रेट पेई जाना आहो ना ना एह् उस बेल्लै गै लग्गना इ'यां लग्गे दा होंदा जेह्का ओह् दस परसैंट आफ आह्ला ऐ जेह्के पंदरां अगस्त उप्पर अ'ऊं तुसें आखा दी जेह्का थोह्ड़े दिनें बाद शुरू होना ओह् थोह्ड़े दिनें बाद दो तिन्न दिन आस्तै गै होंदा ओह् तुस दिक्खी लैओ तुसें कुस बेल्लै चाहिदा तुसें गी चलो ठीक ऐ फ्ही तुस ना बाद च गै तुस मिगी कंटैक्ट जदूं पंदरां अगस्त दे आस्सै पास्सै करेओ ना फ्ही तुसें उस बेल्लै थ्होई जाग फोन शैल डिस्काउंट उप्पर थ्होई जाना आफर बी शैल चलदे चलो नेईं नेईं शैल ऐ रेडमी दे फोन शैल न उं'दी बैटरी बी अच्छी ऐ सैमसंग दे फोन बी अच्छे न तुस दिक्खी लैएओ न उस बेल्लै तुस दिक्खी लैएओ में सनाई ओड़गी किन्नी बैटरी ऐ जां किन्ना केह् ऐ इसदा सिस्टम आहो ठीक ऐ फ्ही कोई निं ओके